नमस्ते अच्छा कैसे करवाना है आपको फुल लेग करवाना है फुल हेन्ड कराना है अंडर आर्म्स करवाना है और बॉडी वेक्स कराना है कैसा वेक्स करवाना है आपको अच्छा कौन सा वाला वेक्स चाहिए आपको हनी चाहिए डीका चाहिए चॉकलेट चाहिए चारकोल चाहिए हनी ओके हनी का मैम प्राइज़ है फुल लेग और फुल हैंड्स का टू एट्टी मैम प्राइज़ तो डिक्रीज़ नहीं होगा प्राइज़ तो वही रहेगा प्राइज़ पूरा जो है वही रहेगा प्राइज़ कम नहीं हो सकता है पालर्स के रूल्स के अकोर्डिंग चलना होता है मैम अगर आप कितने जने आ रहे हैं आप पाँच जनों को वैक्स ही करवाना है सिर्फ बाकी सब को क्या क्या करवाना है ओके मैम हर एक चीज़ का अलग अलग प्राइज़ होगा तो हर चीज़ में प्राइज़ डिक्रीज़ करना तो पॉसिबल नहीं है हम ऐसा कर सकते हैं कि उन पाँच पे हम मतलब पाँच आपको मिला कर हो रहे हैं राईट तो तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उन चार के ऊपर आपको डिस्काउंट दे सकते हैं हम लोग आपको टेन परसेंट डिस्काउंट दे देंगे आप जो भी चीज़ करवा रही हो उसमें हाँ यहाँ पे फेसिलिटीज़ सारी अच्छी सी है जो भी काम होगा वो मशीन भी है और बहुत ही क्लीनली हैंड से होगा और बहुत ही अच्छा पार्लर है फेसिलिटीज़ आर गुड एंड विल फाइन विद अस आप अपना टाइम भी बता दीजिए आप कितनी बजे तक करवाने आएंगे पाँच जने राइट मैम हमारा पार्लर मोर्निंग में टेन बजे से लेके नाईट में सेवन ऑफ़ क्लॉक तक चलता है अगर ब्राइड को रेडी करवाना है तो उसके अन्दर पे मैम अलग अलग कंपनसेशन होते हैं जैसे कि आपको ब्राइड केस और फुल बॉडी वेक्स करवाना है उसका पूरा मेकओवर करवाना है और फिर उस टाइप कराना है तो हर चीज़ का अलग अलग प्राइज़ लगेगा अगर ज़्वूलरी आपकी तरफ से होगी तो ज़्वूलरी का प्राइज़ नहीं लगेगा पर अगर ज़्वूलरी हमारी तरफ से होगी तो उसका भी प्राइज़ लगेगा तो आप हमें एक बार ये बता दीजिए कि ब्राइड को क्या क्या करवाना है अच्छा अगर मैम ज्वैलरी ब्राइड की होगी तो हम लोग थ्री थाउजेन फाइव हंड्रेड चार्ज करेंगे मैम ब्राइड कम से कम टू आर्स के अन्दर रेडी हो जाएगी अगर सिर्फ मेकओवर करना है तो अगर उनकी फुल वैक्सीन और फेशिअल और बाकी चीज़ें भी करनी है तो मैम टाइम लगेगा उसके अन्दर फोर आर्स मैग्ज़िमम हाँ मैम ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा अगर आप एक दिन पहले ये करा जाते हैं तो पर अगर आप फेशिअल और बाकी चीज़ें पहले करवाने आएंगे तो उसका तो पेमेंट है जैसे फेशिअल हो गया बॉडी वेक्स हो गया तो इन सब का टोटल टू थाउजेन्ड फाइव हंड्रेड के आस पास होगा तो वो आपको उसी दिन चार्ज करना होगा और नेक्स्ट डे जब हम ब्राइड को रेडी करेंगे तो उस दिन आपको सिर्फ ब्राइड के मेकओवर का चार्ज करना होगा जो कि होगा थ्री थाउजेन्ड फाइव हंड्रेड हाँ ठीक है तो वो आप मैंने आपको बताया न अभी उस तरीके के आप आ जाना है आपको हमें टाइम दे देना है और आप लोग टाइम के अकॉर्डिंग आ जाएँ तो हम आपका काम करा देंगे कब तक आएंगे आप ठीक है मैम मुझे आपके नंबर दे दो और आप कितने जने आ रहे हो आप वो बता दो और आपको मैं आपको प्राइज़ बता देती हूँ हर चीज़ का जैसे मैंने ब्राइड के मेकओवर का बताया आपको थ्री थाउजेन्ड फाइव हंड्रेड उनके फेशिअल का बॉडी वेक्स का टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आस पास का पेमेंट लगेगा देन अगर आप फुल बॉडी वेक्स करवाते हैं तो नहीं अगर आप फुल हैन्ड और फुल लेग्स कराते है तो टू एट्टी लगेंगे और जो आप अलग से आ रहे हैं तो फेशिअल का हम लोग चार्ज करते हैं फाइव हंड्रेड और थ्रेडिंग का हम लोग करते हैं एट्टी ठीक है मैम अब आप मुझे आपके नंबर दे दीजिए मैं नंबर लिख लेती हूँ उसके बाद आप पार्लर आइये आपको जो भी कराना है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ओके थैंक यू मैम